जीअं त मुंहिंजे स्कूल में हर साल ड्राइंग जी चटा भेटी थींदी आहे मुंहिंजे दर्जे में घणा ई शार्गिद उन ड्राइंग में पार्टिसिपेट कंदा आहिनि पर मां खे पहिरियों इहा न ख़बर हुई त मां बि ड्राइंग में ॾाढी सुठी आहियां मूंखे मुंहिंजे मास्तराणीअ हिक ॾींहु सॾु करे चयो त तूं बि ड्राइंग में ॾाढी सुठी आहीं छो न तूं पार्टु खणी ऐं हिन करे मां हिकु दफ़ो चिटा भेटीअ में पार्टु वरितो ऐं मां उन साल स्कूल में पहिरियों नंबरु आयसि